अंतिम अंतिम पुस्तक मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ीं थीं और प्रेमचंद की कहानियों में भारतीय समाज को असली सही ढंग से समझा जा सकता है मैं इनका इस पुस्तक में प्रेमचंद की विशेषकर कहानियाँ जैसे ठाकुर का कुआँ नमक का दारोगा पूस की रात पंच परमेश्वर पंच परमेश्वर को जब मैं पढ़ रहा था तो किस प्रकार की न्याय प्रणाली को समझने को और किस प्रकार की न्याय प्रणाली होनी चाहिए की एक दोस्त को जब पंच परमेश्वर मान लिया जाता है तो दोस्त भी न्याय की देवता की कुर्सी पर विद्यमान हो जाता है और किस प्रकार से अच्छे फैसले करता है वह पुस्तक मुझे बेहतर लगी इसके अलावा इसके अलावा पूस की रात में भारतीय ग्रामीण समाज को दर्शाने का काम किया गया यह पुस्तक मुझे बहुत बेहतर लगी